बचपन जीवन में कभी नहीं भुलता है बचपन की यादों में जैसे हमारी पुरानी यादें होतीं हैं दादा दादी खेलना कूदना फिर दादा दादी की बातें सुनना जो कि उससे कुछ जानकारियां मिलती हैं और आगे के समय में वो हमें याद रहती हैं और बचपन मैं जो बाते हम सीखते हैं उससे हमें अच्छे जीवन का मार्गदर्शन मिलता है अच्छी अच्छी बातें सुनने से और वही हमारे लिए बाद में ख़ास बन जाती हैं और वही यादों के रूप में प्रदर्शित होती हैं